हैलो केह् हाल चाल ऐ म्हाराज मेरा बी ठीक ऐ केह् करदे पे ओ बस इत्थें गै बस लेटे दे आं इत्थें गै होन्ने आं अज्जकल बड़ा टैम होई गेदा तुगी दिक्खे दे कुत्थें आं तूं मतलब कि अज्जकल बड़ा निकलना बंद ऐ थुआढ़ा आं आं सुनेआ में बी में सोचा दी ही की तां गै में सोचेआ कि तुसेंगी फोन करनी आं में बी इयै गल्ल करनी ही में हां आईब्रो बी कराने आह्ली होई दी ते में हां इक्क दिन चलने आं कुदै अच्छा में बी सोचा दी ही कि आईब्रो शाइब्रो कराई लैन्नी आं कन्नै क्लीज़िंनग बी कराई लैन्नी आं ते में हां तुसेंगी पुच्छी लैन्नी आं साथ होग ते चली जाह्गे कन्नै फोटो बी खिच्ची लैगे ते आक्खा दे बड़ी शैल डेकोरेशन ऐ उत्थें रेट बी आक्खा दे थोह्ड़ा ठीक ऐ रक्खे दा ते चलो फिर होई औने आं इक्क दिन ठीक ऐ ते ओह् परला जेह्ड़ा ओह् चाली रपेऽ लैंदे ते एह् त्रीह् रपे लैंदे ना आईब्रो दे ते में सोचा दी ही फिर जाह्ग इत्थें अगर ते शैल होग ते इत्थें गै जा करगे आं ठीक ऐ चलने आं फिर आं करेओ फोन ठीक ऐ फिर चलो ठीक ऐ